उत्तर प्रदेश में पंहिंजे इतिहास में ख़ूब चुनौतियूं और संघर्ष जो सामनो करिणो आहे हुन में शिक्षा जे शिक्षा जे क्षेत्र में राजनिति जे क्षेत्र में सामाजिक जे सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में ख़ूब समस्याऊं ॾिठी तै और छोकी हे वॾो प्रद प्रदेश आ आहे त हि हिते गांव में बि ख़ूब माण्हू रहंदा आहिनि त हुते प्रोपर्टी सां करण लाइ थियण जी वजह सां कुपोषण सां ॿार ग्रसित आहिनि और हुननि खे हिन ढंग सां शिक्षा मिली सघंदी आहे न कुझु और गांवनि में त छोकिरियुनि जी शिक्षा जे लाइ बि कोई जल्दी अॻिते न वधियो आहे और ज़्यादा पढ़ियल लिखियल न थियण जी वजह सां हू नंढे नंढे राजनैतियुनि मामलनि में ॻरी पईंदा आहिनि और वधीक कम न ॼाणण जी वजह सां वधीक टैक्नोलॉजी न थियण जी वजह सां हुननि खे आर्थिक संकट जो बि सामनो करणो पईंदो आहे त धीरे धीरे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काफ़ी अधिनियम हलाए विया काफ़ी शयूं लागू कराई वयूं हुनी में सभिनीन खो पहरो कुपोषण जे लाइ कम कयो वियो कि हर ॿार कुपोषण सां फ्री थी वञे त घर घर वञी करे पोलियो ड्रोप पिलाइणु या टीकाकर करणु गॉर्मेंट जॉब सरकार जो इहो अधिनियम लागू थी वियो त हुननि जी वजह सां अॼु उत्तर प्रदेश में काफ़ी विकास थियो आहे शिक्षा जे क्षेत्र में बि काफ़ी विकास थियो आहे